म्हजो जल्म जालो गो गोंय राज्यान पणजे जीएमसीन जाल्लों जीएमसी पयलीं पणजे पणजे आसलें ऑल्ड बिल्डींगेन आनी म्हाका सद्या बावीस वर्सां हांव गोवा युन्हिवर्सीटीन एम सी ए करतां पयलीं म्हजें शिक्षण डाॅन बास्को हाय स्कूल आनी हायर सेकेंड्रीन हांगा जालां बारावेंत हांवें साय सायन्स घेतलेलें म्हाका आर्ट एन क्राफ्ट एन टॅक्नोलाॅजी हातून खूब आवड आसा आनी फुडें म्हाका सोफ्टवेर इंजिनीयरींग ह्या क्षेत्रान फुडें वचपाक जाय म्हाका फोटोग्राफी आनी स्क्लपचर सुद्दां करपाक आवडटा